हेलो हाँ भैया हम को गाड़ी बुक करना है हम यहाँ जबलपुर घूमने आए हैं भेड़ाघाट जाना है तो आप आ सकते हैं क्या यहाँ पर हाँ तो कितने घंटे में आएंगे हम लोग को भेड़ाघाट जाना है तो आप कौन सी गाड़ी ले कर आएँगे और हम लोग आठ दस लोग हैं और आप पेमेंट कैसे लेंगे कैश लेंगे या और हम लोग भेड़ाघाट से और आगे भी थोड़ा घूमेंगे आप ले जा सकते हैं क्या हम को और फिर वहाँ पर जाना भी नहीं वहाँ से हम को लौट के भी आना है मतलब आने का भी चार्ज बता दीजिए दोनों जगह का और आप कितना टाइम लगाएगे आने में तो वो भी बता दीजिए